दाना बुंनोसै आङो जोङो सिगांहाय माने उन्दै समावहायना दै गिदिरफोरावहाय जोङो बिराद मोजां मोननानैहाय बादुंगा गेलेयोमोन सानस्रियोमोन बिदिनो लोगोफोर ज' ज'नो ओमफ्राय बेफोरबायदियावनो माने ना जोङो दै दाहारफोरजों गोजावलांफ्लाङोमोन बे गोजाव लांनाय समावबो माने लोगो सासेखौ बिदिनो बासायनाय जादों आङो लोगोआ बिदिनो दुगैयै दुगैयै दुगैबाय बादुंगा गेलेनायाव दुगैनानैहाय माने दै दाहार दै गोथौआव थांसननानै गब'लांदों गोजावलांदों आरो ओमफ्राय माने आंबो बिराद गिनाय फैदोंमोन बे एफा गिदिर दैआव आंनि लोगोआ बेसेरा गोजावलांबाय बेखौ माबायदि हमनानै माबायदि बासायनो हागौ माबायदि बोनानै दै गाहायाव गोथौनिफ्राय दै गाहायाव माबायदि बोखांनानै लाबोनो हागोन बेफोरखौ आं साननानै माने दै गिदिरब्लाबो आं लोगोखौ बासायनो थाखायनो गिबांसिन आंबो सानस्रि लांनानै आंनि बे लोगो सासेखौ बोखांनानै लाबोनाय जादों आरो बेफोरबायदिनो बिराद मोजां मोनोमोन जों दै गिदिर देरफुनानै फैबा दै दोहौ दै दाहार जाफुनाय समाव ज' ज' बिदिनो लोगोफोर ज' ज' बेराद दुगैनो मोजां मोनोमोन जों दुगैयोमोन सानस्रियो बादिलायनाय दुगैयो बादुंगा गेलेयो बेफोरबादियावनो दै गोथौफोरावहाय थांसननानै गब'लाङो ओमफ्राय बिदिनो गब'लांनाय समावहाय एकदम लोगोफोरजों लोगोफोर ज' ज'नो जों बोखांलायो बिदिनो आरोना माबायदि बेराद जोबोद मोजां मोनखायोमोन जों दैबाना फैदों होनबाथाय ज' ज' दुगैनो गेलेलायनो बाज्रुमनो दै गोथौ गोथौआव नायनानै बिदिनो बाज्रुमो बेफोरबादिनो गन्थंआव दै हाब्बाय दै हाबनानै बेफोरबायदिनो दै गोथौआव गोजावलाङो गोदोलाङोमोन आरो ओमफ्राय सासे लोगोआथ' सानसेखालि बिदिनो ज' दुगैनायावहाय एकदम बेसेरा दै फाखनजोंनो एकदम गन्थंआव दै बुसोमना होनानै दै फाखनजों गोथौ दोहौआव गोदौ लांबाय माबा गोजावलांबायमोन आरो बियो ओमफ्राय माने आं बेखौ हाखु दाखु दै गोथौबाबो एकदम सानस्रिबायनानै हास्थायबायनानै आं बेखौ आखाइयाव बोनानै लाबोनो हादों आरो माने आराम बेखौ बोरियाव लाबोनानै आङो जि आराम एकदम खर'खौ नारखंबायबाय दै गथों होननानै दसे दोनहाबनानै बे थांखांफिननाय जादों बेस्रा बेराद खस्त' बोखांहैयाबानो गोदोलांनानै थैगौमोन खोमा माने बे समावनो आं बासायनाय जादों बे आंनि लोगो सासेखौ दुगैनो बेराद मोजां मोनो नालाय दै गिदिरफ्राव बे उन्दै समाव बिदिनो एकदम बादुंगा गेलेनो होसोलायनो सानस्रिनो सनस्रिलायनायावबो बादिलायो दै गोथौआव थांनायाव बादिलायो बेफोरबायदिनो बिराद मोजां मोननायजोंनो दै गोथौफोराव थांसनलायनानै बेफोरबायदिनो गब'लायनाय जादों आरोना आं बेफोरबायदि गब'नायावनो लोगोखौ आं बासायनाय जादों बिराद दुगैनो आराम मोननानै दुगैनोसै बिदिनो ज' ज'नो बिदि दुगैलायनाय समफोरावनो बेफोरबायदि जाथाय जाना होयो आरोमोनना समनि गेजेराव सोरबा लोगोआ गब'नाय सोरबा लोगोआ गोजावलांनाय सोरबा दै मोनलोंनाय बेफोरबायदि जायोमोन आरोना बादुंगा गेलेनाय समावहाय दै गोथौआव हाबलांब्बा बिदिनो गोदोलांबाय बिदि जाहैयोमोन माने बे सासे लोगोखौ आं बासायनाय जादों आरो सानसेखालि दुगैनायाव दै दाहाराव गोजावलांनायाव गब'नायावहाय दुगैनो मोजां मोनो नालाय बे समाव उन्दै सम बिदि जाबोदों बेरादनो जों दैआव दुगैनाय समावबो बिदिनो लोगोफोरजों ज' ज' रंजायै रंजायै दुगैयो बादुंगा गेलेयो ओमफ्राय बिदिनो जाथाय जानायफोराव मानोना आं सासे लोगोखौ बिदिनो आं बासायनाय जादों आरो दैयाव दुगैनायावहाय गोजावलांनायावहाय बिदिनोसै आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै